میں اگر کچھ کتاب کوئی کتاب لکھنا چاہوں گا تو وہ ہوں گی تاریخ پہ وہی میرا جو ہے پسندیدہ مضمون بھی ہے اور میرا ارادہ بھی ہے اللہ چاہا تو لکھوں گا اور اس میں اسلام کی تاریخ بھی رہیں گی اور ملکوں کی بھی تاریخ رہیں گی اور چاہے وہ ایشیا ہو ایشیا کے جو بڑے ملک ہیں ہند افریقہ اور یورپ کے جو ہے وہ یورپ اور ایشیا کے جو ہے ممالک کے اوپر بھی تاریخ لکھنا پسند کروں گا اور چاہوں گا یہی کہ ایک ہی کتاب میں جو ہے پورا مل جائے کیونکہ سلسلہ بہ سلسلہ عموماً کتابوں میں نہیں رہتا ہے چاہے تقریباً کتابوں کی جو ہے آپ تاریخی کتابوں میں دیکھیے تو تو ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے تو سلسلہ بہ سلسلہ لکھنا پسند کروں گا چاہے ملکوں کی تاریخ کے بارے میں بادشاہت کی ہو اور بس یہی